हमर क्षेत्रमे मुख्य रूपसँ मैथिली हिन्दी तिरहुत जाइत अछि लोकलाजके प्रथा अछि समाहित रूपमे सभ आदमी आब शिक्षित अछि तथा सब अपन अपन योग्यता सँ प्रदर्शित करैत अछि